बांद्राय सिखिरि सिखिरि नायनायनि जाहोनाव गथ'फ्रा दानिया गेलेलिया होन होनाय होन्ना नोंथाङा सानो मा गथ'फ्रा गथ'फ्रा गेलेनो बांसिन थुलुंगा मोन्नायनि मा खालाम नांगौ उन्दैफोरनो मबाइलखौ होयो हय बेफोरबादि मबाइलजों बांद्राय गेलेहोनायनि जाहोना मोजां नङा बे बिसोरनि थाखाय होनांगौ दसेखिनिखौ आरो उन्दै थारब्लाथ' मबाइलखौ दिन्थि दिन्थिनायनिफ्राय दिन्थियैयानो मोजां मानो होनोबा मबाइलनिफ्राइनो मेगन गाज्रि जायो आरो मबाइलनि लाइटजों गोख्रैनो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोगासिनो दं बेनिखायनो हानाय मानि बिनि थुलुंगायै बायदिसिना गेलेहोनो गेलेग्रा बुस्थुखौ होनो हानाया मोजां फुथुला एरि बायदिसिना फुटबल बायदि बायदि गेलेग्रा होनो हागोन मबाइलनिफ्राय मबाइलनिफ्राय बायदिसिना मोजाङावबो फैयो गाज्रिआवबो फैयो ओरैनो नुखायो मबाइल नाबाय थायोब्ला गोसोफ्राबो गाज्रि जायो आरो बैसो जानायनि लोगोसेसो मबाइलफोरखौ होनाया गोनां आरो डिग्रि डिग्रिनि फारसेयैबो मबाइलखौ होनांगौब्ला मेट्रिक पास जानाय लोगोसे होनाया मोजां आरो बिनि सिगां एलपिनिफ्राइ जुदि मबाइल होनांगौबा गेलेग्रा बुस्थु होनांगौबा बेफोरो लेखा फरायनायावबो गोजाननिफ्राय गोजान जाबोनो हमगासिनो दं आरो जागासिनोबो दा बेफोरबादि बाथ्राखौ आं बुङो नोंथांमोनहा गथ'फोरखौ गेलेनो सुबिदानि थाखाय मोजाङैनो मोजां खेल खालामनाया मोजां दा बेनि थाखाय बयखौबो आं बुंहरो दा आं सानो आंनिबाथ' मबाइला बुहुथ गाज्रि गाज्रियाव बांसिन मोजाङाव खम' दा बिनि थाखायनो मबाइलखौ इयुस खालामनायनिफ्राय इयुस खालामैयानो मोजां नांगौ जायोब्ला बैसोजों लोगोसे बा लाजायो होजायो बिनि थाखायनो आं बुंगासिनो दा बेफोरखौ आं बुङै बुंनानै बे बाथ्राखौनो आं गले गले बुंबाय थानाय जायो दा बाव आं दोन्थ'नाय जाबाय आरोखि